भारतक फैशन जे अछि से मुलतः परम्परागत अछि हमरा दृष्टिकोणसँ भारतके पहिनावामे फैशनमे साड़ी सुट जे परम्परागत वस्त्र छनि ओकरे इस्तेमाल एखनो धरि करल जाइत अछि आओर पुरुष एखनो धरि धोतिके प्रयोग करै छथिन बिहार परिपेक्ष्यमे आ ओना अन्य राज्यमे जे ओहिठामका परम्परागत पहिरावा अछि पुरुष स्त्रीके से ओ एखनो धरि ओकर निर्वाह करै छथिन जतऽ तक बात छल पाश्चात्य फैशनके केना भारतके फैशनके प्रभावित केलक तऽ बहुत हद तक प्रभावित कऽचुकल अछि किएक तऽ पाश्चात्य फैशनके जे प्रभाव अछि से नवयुवक पर किछु जादे प्रभावी साबित भऽ रहल अछि जते नवयुवक छथि एखन जीन्स पहिरै छथि या क्रॉपटॉपके प्रयोग करैया या फैशनेबला जतेक भी कपड़ा आबैया तकर प्रयोग करैया आओर हमरा पहिरैमे जीन्स नीक लगैया हम जीन्स दोकानसँ मॉलसँ या साईकिल पर जे बेचै लए आबैया तकरो सँ किनै छी एहन कोनो फिक्स कोनो दुकान नहि यऽ जे हम एहि दोकान से किनबे टा करब जतै दाम कम भेट जाए जतै सस्ता भेट जाएत नीक गुणवत्ता वाला कपड़ा भेट जाएत हम ओतैसँ किन लेइ छी हमरा सुट पहिरब बिल्कुल नहि नीक लागैया किया तऽ ओ हमरा सँ नहि सम्हरै छै हँ हमरा परम्परा आर पाश्चात्य फैशनके समिश्रण पहिरैमे नीक लागैया जेना जे कपड़ा कनि लमगर हुए डिजाइनर हुए मतलब अगर सन्क्षेपमे कही तऽ पाश्चात्य आ भारतके परम्परागत फैशनके समिश्रण पहिरैमे हमरा बहुत नीक लागैया आओर हमरा लागैया जे आइ काल्हिके नवयुवकके भी एहन कपड़ा पहिरैमे बहुत नीक लागै छै उचित लागै छै एहन कपड़ा पहिरैमे ताकि ओ ओइमऽआरामदायक महसुस कय पाबै